इअं त मां जाम सारा स्केच जीअं माण्हुनि जा मुंहुं थियो सीनेरियूं थियूं इअं ठाहींदो आहियां पर वधीक तर मूंखे कार्टून ठाहिण वणंदा आहिनि छो कि हुन कार्टूननि खे पाणि कीअं बि कंहिं जो बि नकु टेड़ो कनु टेड़ो मुंहुं टेड़ो करे कंहिंजी शिकिल इअं कार्टूननि जहिड़ी थोरी कॉमेडी टाईप फ़नी टाईप ठाहे था सघूं जे को जाम एन्टरटेइन लॻंदो आहे मूंखे जे को ठाहिण में मूंखे कीरियोसिटी थींदी आहे कि मां हिनखे हाणे हीअं ठाहियां हूअं ठाहियां त हीअं ठाहियां त हिनखे अञा सुठो ठहंदो कार्टून मूंखे जाम वणंदा आहिनि ठाहिण माण्हुनि जी शिकिलूं ॾिसी उन्हनि माण्हुनि जी शिकिल खे कार्टूननि में ठाहिण